कहीं जाने से माने कहीं जाना पड़ता है तो गाड़ी देखते हैं गाड़ी को निकाल कर सुबह पहर उठते हैं मेरा गाड़ी को निकाल कर मेरा हस्बैंड उसका साफ सफाई करना पड़ता है चेक करना पड़ता है कहाँ गाड़ी के मोबिल है कि नहीं गाड़ी में पेट्रोल है कि न गाड़ी में कागज है कि न गाड़ी के हेलमेट है कि न गाड़ी पंचर तो न हो गाड़ी अच्छा रहना पड़ता है सब चीज अच्छा रहता है क्योंकि रास्ता में चलेंगे त कोई धोखा तो न होगा कोई दिक्कत न होना चाहिए दूरी जाना है कोई चीज पर कोई ऐसा परेशानी हो जाता है त परेशानी बढ़ जाता है इसलिए गाड़ी के सारा चीज देख कर चेक चक करके माने वेगर चेक कईले घर से निकलना न है गाड़ी में कागज रहना चाहिए गाड़ी का लाइसेंस रहना चाहिए गाड़ी का हेलमेट रहना चाहिए गाड़ी में तेल रहना चाहिए माने पूरा चेक चेक करके हम लोग का जाते हैं फ्रेंड्स सब चीज़ देखते हुए में तो गाड़ी पर बैठना है गारी चलाना है अच्छा से चलाना है गाड़ी में माने थोड़ा मिस्टेक न होना चाहिए अच्छे से ले जाना है अच्छे से चलाना है माने अगर अगर जाना है तो अच्छे से ध्यान देना पड़ता है हम लोग अच्छा से जाते हैं कि सुरक्षित रहें कोई ऐसा परेशानी न बढ़े अच्छा रह इसलिए गाड़ी चलाने से पहले ध्यान देना है सिर्फ अच्छा माइंड रहना चाहिए कागज़ पत्र तेल मोबिल हर चीज टंच रहना चाहिए कि कोई ऐसा परेशानी रास्ते में निकले तो नहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए और गाड़ी के लाइसेंस रहना चाहिए माने कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए गाड़ी चलाने से पहले पूरा दिमाग बैठा लेना है कि हमको सब चीज देखते हुए में जाना है गाड़ी की सारा चीज देखते हुए में ये रास्ते में चले तो कोई ऐसा दिक्कत परेशानी ना हो अच्छे से जाना है अच्छे से सुरक्षित से जाना है दो किलो चार किलोमीटर वही हिसाब से माने एक्स्ट्रा खर्चा रखना है तेल अच्छे से डलवा लेना है सब चीज कर लेना है तो अच्छे से जाना है और देखना है कहीं भी घर से निकलने के समय में अच्छे से देख सारा चीज़ चेक कर लेना है कि मेरे पास पैसा है कि न गाड़ी भी सारा चीज़ है कि न तेल है माने कागज़ पत्र जो जो भी चीज़ है सब चीज़ रहना चाहिए तब घर से निकलना है दूर जाना है तो अच्छे से जाना है अच्छे से आना है रहना है शरीर की सुरक्षा के लिए सभी चीज़ पर ध्यान देना है यह नहीं कि एक चीज़ ले लिए एक चीज़ नहीं तो फिर आगे चल कर परेशानी हो जाता है इसलिए सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए